जय झूलेलाल त मां ॿुधाइण वारी आहियां सिंधी बैत पैसो लधमि पट तां

त हिन बैत में कवि इहो थो ॿुधाए त हिकिड़ो नंढो ॿार जंहिंखे पट तां पैसो थो मिले त उहो हुन पैसे तां वापार कीअं थो करे अलॻि अलॻि शयूं वठी करे पंहिंजो कम थो करे जय झूलेलाल